सहरसा जिलामे जे छै अभी मतलब सहरसा जिलामे मैथिलीए भाषा चलैत छै ओहिमे कोनो बात होइत छै कोनो विचार होइत छै तऽ मैथिलीएमे बाजैत छी सहरसा जिलाके जितना आदमी छै सभ मैथिलीए भाषा मैथिली ठेठ्ठी इएह बाजैत छी मुख्य भाषा सहरसा जिलाके मैथिलीए भेल आओर जितना छी गाँवमे सहरसा जिलामे जितना गाँव यए सभ अहाँकेँ मैथिलीए भाषामे प्रयोग करैए मैथिलीए भाषा कहीँ भी जाइत छै तऽ मैथिलीएके प्रयोग होइत छै दोसरो जगह जाइत छी कहीँ बाहरो कि दोसरो गाँवो जाइत छी तऽ मैथिलीए भाषा बाजैत छी मतलब कि मुख्य भाषा मैथिलीए भेल मैथिलीए भाषामे कहीँ भी बात करैत छी तऽ मैथिलीए भाषामे बोलैत छी आओर चाहे दोसर गाँव जाइयै कि दोसर गाँवके आदमी आबैत छै तऽ हमसभ मैथिलीएमे बाजैत छी मैथिलीए भाषा बोलैत छी